जेह्की साढ़ी इंडियन हिस्ट्री ऐ एह् बड़ी जादा परानी ऐ दे साढ़े इद्धर बड़े जैदा राजा रेह् बने चन्द्र गुप्त मौर्य ते महाराजा हरि सिंह साढ़े जम्मू दे अपने दे कन्नै शिवा जी महाराज शिवा जी महाराज जेह्ड़े उं'दे पुत्तर हे ओह् बड़े जैदा ओह् बी ऐ हे राजे रजवाड़े बी ऐ हे ते इ'यां बड़े जैदा राजपूत राजे बी रेह् जिन्ने बाह्रली आक्रमणी हे मुगल हे साढ़े संस्कृति ई पजाया अज्ज जिन्नी बी संस्कृति ऐ साढ़ी उ'दी राजे महाराजे दी बजह् कन्नै ई बची दी इसी कि अगर ओह् निं होंदे फ्ही जेह्ड़ी साढ़ी एह् संस्कृति ऐ साढ़ियां बड़ियां जगहां न दे ओह् अज्ज नेईं होनियां हियां जेह्ड़े बाह्रले आक्रमणी हे ओह् साढ़े इंडियन कल्चर ई ओह् बड़ा जैदा तबाह् करदे हे बड़ा खराब करदे हे ते ओह् बड़ी दिक्कत औंदी ही इ'नेंई जेह्ड़े मुगल हे इ'नें ई साढ़े जेह्ड़ा कल्चर हा उंदे नै बड़ी तकलीफ ही तां करियै एह् जिद्धर बी साढ़े बड्डी बड्डियां बिल्डिगां होंदियां हियां जेह्कियां इ'नें राजमैह्ल बनाए दे होंदे हे उ'नें ई जां भी त्रोड़दे हे जां भी अग्ग लाई ओड़दे हे जेह्ड़े मंदर होई गे जेह्के मंदर हे साढ़े बड़े पराने पराने ते ओनें ई इ'नें तोड़ेआ ते इं'दी वजह् कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ ओह् थोह्ड़ा धुंधला होई गेदा अबा इन्ना बी निं होए दा कि जेह्ड़ी उं'दी नींव ही ओह् बड़ी जैदा स्ट्रांग ही ते उं'दी नींव स्ट्रांग होने दी वजह कन्नै जेह्ड़ा ओह् पूरी तरह् कन्नै नेईं मिटी पाया ते एह् सारे जेह्ड़े राजे महाराजे हे उं'दी वजह कन्नै साढ़ा कल्चर अज्ज तक्कर बजे दा दे हून साढ़ी अग्गे जिम्मेदारी ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा पराना कल्चर ऐ उसी लेइयै चलदे रौह्ना ते एह् उ'आं गै चलना चाहिदा ते असें अपना कल्चर ऐ जेह्ड़ियां कुर्बानीयां दित्ती दियां साढ़े महाराजे राजे दे उ'नें ई कदे निं भुल्लना चाहिदा जि'यां क महाराजा हरि सिंह इन्ने ब्रिटिश तू जेह्ड़ा जे ऐंड के हा ओह् इ'नें पूरा पूरा खरीदेआ कि अस लोक जेह्ड़े डोगरे आं ओह् डोगरे कश्मीरी लद्दाखी जिन्ने बी लोक न ओह् इत्थै राम कन्नै रेही सकन दे ओह् उं'दा शासन हा ओह् बड़ा शैल हा इस गी उ'नें कदें बी एह् निं कीता कि डोगरें ई जां कश्मीरियें ई जां के नांऽ फ्ही लद्दाखियें ई निं जा दे नां इ'नें सारें ई इक्कै नजर नें दिक्खेआ दे अज्ज बी अगर दिक्खा जा ते फूट ते पेदी ऐ हर जगह् तां बी जेह्के साढ़े राजे महाराजें हे उ'नें साढ़ी बड़ी जैदा मदद कीती दी ते अपने कल्चर ई बचाने ताईं शंबा जी महाराज जेह्ड़े उं'दे जागतै ई केह् आखदे महाराजा ओह् शिवा जी ते जेह्ड़े उं'दे पुत्तर हे शंबा जी महाराज उं'दे उप्पर बी किन्ने जैदा ओह् हे अत्याचार होए हे ते जिस टैम उ'नें पकड़ेआ हा उ'नें धोखे नै पकड़ेआ फ्ही मारी बी छुड़ेआ हा एह् लोक बड़े खराब होंदे हे एह् ओस टैम होंदे हे उस टैम उप्पर दे जेह्कड़े साढ़े राजे महाराजे हे उं'दी वजह् कन्नै एह् साढ़ा जेह्ड़ा अज्ज दा कल्चर ऐ ओह् बचे दा दे अग्गें बी रौह्ना इसी असें इसी नेईं बचाया ते इसी चेता भुली जाना असें ई किश चेता निं रौंह्ना अस जिद्धरां आए दे नुआढ़ा पता निं रौंह्ना ते इ'यां गै जि'यां हून कल्चर ई बचाया ओस टैम ते इन्नें आक्रमणी बी ऐ हे उं'दें शा बचाया ब्रिटिश होई ए मुगल होई ए इ'नें लोकें इं'दें शा बचाया अवां असें कोह्दे शां बचानां असें ते आपूं गै खराब करा दे अपने कल्चर ई आपूं गै खराब करा दे अस जेह्ड़े असें साढ़े महाराजे राजे कुर्बानियां दित्ती दियां ते ओह् अगर जिंदा होन उ'नें अज्ज दिक्खियै बड़ा दुखी होना हा की असें जेह्ड़ा जिस कल्चर ताईं उ'नें लड़े दे जेह्दे ताईं उ'नें कुर्बानियां दित्ती दियां ते अज्ज नुआढ़ी कोई इज्जत निं दे नुआढ़ी वजह् कन्नै एह् बड़ा गल्त होआ दा जह्ड़े राजें महाराजें कुर्बानियां दित्ती दियां ते उ'दां मिस यूज ऐ होआ दा इक तरीकें दा ते अगर ओह् अज्ज जिंदा होंदे ते उ'नें बी दिक्खना हा की एस चीज ताईं अगर असें कुर्बानियां दित्ती दियां ते उ'नें ई बड़ा रोष होना हा ते बस तां करियै अस जेह्ड़ा अपना कल्चर ऐ जेह्का उ'नें बचाए दा ते उसी पूरे ध्यान कन्नै दिक्खना उसी बचाना ते कन्नै कन्नै कोई बी इ'यां गल्त कम्म नेईं होन देना